भारतातील ह्या भारतांतल्या खेळाडू बद्दल सांगपाचे म्हटल्यार कपीलदेव तेंणी कपील देवाक अर्जून ऍवॉर्ड मेळिल्लो आसा तशेंच एकुणीश्शे एकूण अयश्यांत क्रिकेटाचो वर्ल्ड कप तेंणी हाडिल्लो आसा पयलीं त्या नंतर मागीर धोनी धोनीन दोन हजार अकरांत वर्ल्ड कप हाडिल्लो तशेंच पद्मभुशणूय तेका मेळिल्ले आसा पद्मश्री मेळिल्ले आसा स्पिरीट ऑफ क्रिकेट होय बी एवॉर्ड मेळिल्लो आसा तशेंच निरज चोप्रा जो आसा भाला फेक करपी तेंणे भाला फेकींत रौप्य पदक मेळयल्लें आसा तशेंच पि वी सिंधू जी आसा बॅडमिण्टनांत तें बॅडमिण्टन खेळपी तर पद्मभूशण पद्मश्री मेजर ज्ञानचंद खेळरत्न पदक तशें सगळें तेंणे मेळयल्लें आसा